ہلو جی جی بولیں جی بولیں اچھا میڈم کیسا پین ہو رہا ہے آپ کو یعنی درد کیسا ہو رہا ہے کچھ ٹھنڈا گرم کھانے سے ہو رہا ہے یا دانت پہ دانت چبانے سے ہو رہا ہے یا کچھ چبانے میں درد ہو رہا ہے اچھا اچھا کچھ دانتوں میں کھڈا وغیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیا میڈم کہ درد وہاں پہ کھڈا ہے یا مسوڑوں کے پاس سوجن ہے ایسا کچھ

اچھا ٹھیک ہے میڈم ایک ابھی تو آپ ٹھیک سے بتا بھی نہیں پا رہے ہو اور آپ کو بہت زیادہ درد ہے تو چاہیں تو میں کچھ آپ کو ایمرجینسی کے لیے ایک آدھی میڈیسن بتا سکتی ہوں لیکن بہتر ہے کہ آپ کلینک آ جائیں میرا کلینک صُبح گیارہ بجے کُھل جاتا ہے گیارہ سے دو رہتی ہوں میں تو آپ آ کے ایک بار بتا لیں ایک بار دیکھنے کے بعد چیک کریں گے اگر کچھ سڑن ہے تو فلنگ کر کے ہو جائے گا یا پھر اگر آپ کو جس حساب سے آپ کی شدت ہے درد کی اُس کے حساب سے دیکھیں گے اگر ضرورت پڑی تو ایکسرے وغیرہ لینا پڑے گا اور دیکھ کے پھر ڈیسائڈ کرتے کہ کیا کر سکتے اور دیکھیے دیکھنے کے بعد ہی پتا چل سکتا ہے میڈم تو آپ بہتر ہے کہ جلدی سے جلدی میرے کلینک آ جائیں اچھا اوکے ایک سُنیے نا میڈم ایک چھوٹی سی ایک پین کیلر رہتی ہے ایک ڈسپرسبل ٹیبلٹ ہے کیٹرآل ڈی ٹی کر کے ٹیبلیٹ کیٹرآل ڈی ٹی آپ وہ اگر آپ کو بہت زیادہ ابھی شدت ہو رہی ہے تو بس وہ ایک پاؤ گلاس پانی میں ٹیبلٹ گھلا کے اور پی لیجئے اُس سے اِنشاء اللہ آپ کا دو تین گھنٹہ تو درد کم رہے گا اور فورناً ہی پندرہ منٹ میں آپ کا درد کم مطلب اُس کا میڈیسن کا اثر بھی ہونے لگے گا تو پھر اُس کے بعد آپ آ کے مجھے اتنا تو آپ ریلیکس ہو جاؤ گے پھر آپ ترنت آ کے میرے کلینک میں جتنی جلدی ہو آ جائیے ٹھیک ہے میڈم جی جی جی بہت بہتر یس یس جی جی اوکے اوکے بائے